आज भारतीय कला शैली में दीवारों पर एक तरी पेंटिंग करना वो पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है जो कि प्राचीन समय से हमारी एक कला शैली बनी हुई है वह हमारा गौरवमत इतिहास है लेकिन वर्तमान समय में इसे पूर्णतः खत्म किया जा रहा है आज कल कोई भी दीवारों पे कला कलर पेंटिंग नहीं करवाता सब अपने अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लेते हैं ओर हमें इसे संरक्षित करने के लिए फ़ोन में कम फ़ोटो लेनी चाहिए और हमारी दीवारों पर फ़ोटो ज़्यादा बनवानी चाहिए